हमर मिथिलामे अलग अलग ढंग शके पूजा अर्चना मनायल जाइ छै आओर अलग अलग ढंगसँ पूजा अर्चना कयल जाइ छै ओहोमे सब पर्ब हरेक हरेक पर्ब हरेक तरहसँ मनायल जाइ छै सबमे अपन अपन ढंगके तरीका सँ मनायल जाइ छै पूजा अर्चना काएल जाइ छै आओर मिथिलामे सबसँ महत्वपूर्ण हरेक पर्ब होइ छै सबसँ महत्वपूर्ण लेकिन ओहोमे दूगो चारिगो महत्वपूर्ण पर्ब छै आओर जे अर्च पूजा अर्चनाके लेल हरेक रहै छै महत्वपूर्ण छठि सबसँ महत्वपूर्ण हमरासबके मनायल जाइ छै ओहिके बाद दुर्गापूजा मनायल जाइ छै छठि दीपावली मनायल दीपावली मनायल जाइ छै तऽ सब अपन अपन ढंगके मनायल जाइ छै छठिमे आदमी फास्टिंग करै छै तऽ दू दिन पहिने सँ नहाय खाय खरना केलक ओहिमे पवित्र रहै छै नहाय खायके खाव तऽ सजमनि महत्वपूर्ण होइ छै ओकर सबसँ ताहिके बाद नहाउ खाउ एक खरना दिन फास्टिंग करू निराधार ब्रत ताहिके बाद ओहिके ई होइछै जे सुर्जके अर्घ्य दियौ सँझुका अर्घ्य होइ छै तऽ सुर्जके अर्घ्य दियौ सुबहमे भोरका अर्घ्यमे अर्घ्य दियौ निराधार कऽ कऽ तऽ एनाहिये हमरा सबके महत्वपूर्ण मनायल जाइ छै पर्ब आओर हमसब एनाहिये मनाबैत आबि रहलियै हँ ताहिके बाद फेरो जखन दुर्गापूजा होइ छै दुर्गापूजामे अपन नहाय खाउ पूजा अर्चना करू नीक सँ आओर डेकुरेट होइ छै अपन सजावट दुर्गास्थानके सब सजावट करै छै डेकुरेट होइत रहै छै पूजा अर्चना होइ छै फेर ओकर मत्वपूर्ण अष्टमी अष्टमी नवमीके होइ छै ओहिमे लेडीज सब सब खोंछि भरलथि सब भगवती लग खोंछि भरि कऽ आओर रखलथि दशमी कऽ दशहरा कऽ भगवतीके बिसर्जन होइ छनि तऽ इएह सब मनायल जाइ छै आओर जखन ई भऽ जाइ छै तऽ अपन